ہلو کیا آپ امیزون کمپیوٹر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیوں کہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا تھا اور بہت ایچ ڈی فیچر کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کا بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں